जब मैं इस्टाग्राम फेसबुक युटूब वगौरह चलाता हूँ तो उसमें जो मैं विडियो अपलोड करता हूँ तो उसमें बहुत गंदे कमेंट्स आते हैं कोई कहता है कि ये काला है कोई कहता बहुत बुरे बुरे कमेन्ट करते हैं लोग मुझे टौल करते हैं एक बार ऐसा हुआ कि जब हम एक विडियो बना रहे थे तो वहाँ पर एक बंदा आया और कह रहा था कि यार तुम विडियो तुम्हारा अच्छा नहीं लगता कि तुम ऐसे हो तुम वैसे हो तुम्हारा मुँह टेढ़ा है तुम्हारा ये ऐसा है तो हमने एक किसी के सुना नहीं मैंने उस विडियो को अपलोड कर दिया तो उसमें कमेन्ट जो किए थे बंदे जो लड़के लोग कमेन्ट किए थे इतना बेकार बेकार कमेन्ट किए थे कि क्या बताऊँ एकदम गाली देते थे उसमें कि तुम्हारा ये ठीक नहीं है तुम्हारा मुँह टेढ़ा है तुम काले हो ये हो वो हों तो हमने कुछ नहीं बोला कि हम किसी को कुछ बोला ही नहीं हमने हताश ही नहीं हुआ कि जो हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है हमको टोल कर रहे हैं कोई बात नहीं जो वो हो रहा सब भगवान देख रहें लेकिन हम लगातार विडियो अपलोड करते रहे और अभी भी करते हैं लेकिन हमको विडियो बनाना भी अच्छा लगता है और विडियो को अपलोड जब करता हूँ तो लोग गालियां देते हैं लेकिन हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमको आगे एक अच्छे मुकाम में जाना है क्योंकि हमारे मम्मी और डैडी जो हैं वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें तुम ऊपर चढ़ोगे सीढ़ी तो तुम्हें नीचे खींचने के लिए लोग पड़ जाएंगे इसलिए मैं हताश बिल्कुल नहीं होता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एक अच्छी पोस्ट पर जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है इसलिए हम बिल्कुल हताश नहीं होते हैं सबसे बढ़िया यही है कि हम अपना खाओ पीओ मौज करो और कोई टेन्सन नहीं विडियो अपलोड करो सोसल मीडिया यूज करते हैं लेकिन उतना यूज़ नहीं करते हैं लेकिन विडियो भी डालते हैं बस यही बात है